विडियो गेम के बारे में मैं जानता हूँ और मैंने कुछ विडियो गेम खेले भी हैं जैसे मारियो है फ्री फायर है पबजी यह विडियो गेम मैंने खेले हैं मुझे ये विडियो गेम इसलिए पसंद है के यह क्या कोई भी विडियो गेम खेलना मेरे को पसंद है जैसे अगर हम बात करें विडियो गेम खेलने क्यों पसंद है तो जो मैं मेरा मानना है कि विडियो गेम खेलने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है सोचने की जो क्षमता है वो अधिक होती है दिमाग को आराम मिलता है अगर बात करें तो हम लोग मौज मस्ती या मनोरंजन के लिए भी विडियो गेम खेलते हैं दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए भी हम विडियो गेम खेलते हैं और इसका एक कारण यह भी है की दिमाग को यह विडियो गेम बेहतर बनाता है